अगर में थुआढ़े कन्नै कोई इक हून जेह्का नमां नमां इक सालै अंदर कोई वाक्य ओह्दे बारै च दस्सां जेह्का बड़ा दमाकै च बैठा दा ऐ होर मैमरेवल ऐ तां ओह् केह् ऐ मेरी जिंदगी दा ओह् एह् ऐ कि जियां लाकडोन होएया हा ओह्दे बिच्च बड़े सारे मुश्कलां बी आइयां ते ओह्दे च